मुंहिंजो नालो डिंपल आहे मां शुरू खां वठी करे नर्सरीअ खां वठी करे क्लास ॿारहें तक पंहिंजो सॼो स्कूल हिते पंहिंजे शहर कटनीअ जे स्कूल डायमंड इंग्लिश हायर सैकेंडरी मां कयो आहे मां बचपन खां वठी करे हाणे तक मुंहिंजी जेतिरी बि पढ़ाई हुई चाहे उहो स्कूल हुजे कॉलेज हुजे ॿी कंहिं बि एग्ज़ाम जी तयारी हुजे मां सॼी जो सॼी पंहिंजे शहर मां ई कई आहे छोकी मूंखे लॻंदो आहे की अगरि असां पंहिंजे शहर में रही करे पढ़ाई कंदासीं त असांखे हर हिकु सुविधा घर वेठे मिलंदी ईअं थींदो आहे की अगरि असां ॿियनि शहरनि में पढ़ाईअ लाइ वञूं था पिया त कॾहिं कॾहिं असांखे उहो फैसिलिटी जेकी असांखे खपंदी आहे उहो जेको असांखे माहौल खपंदो आहे उहो शइ असांखे न मिली पाईंदी आहे इहे शइ ज़रूर आहे की वॾनि शहरनि में वॾी वॾी कॉलेज हूंदियूं आहिनि वॾा वॾा इंस्टिट्यूट हूंदा आहिनि जेके असांखे तयारीअ खे थोरो इज़ी करे पाईंदा आहिनि पर इहा बि शइ ज़रूर आहे की बिना घर जे माहौल जे बिना पै पंहिंजनि जे उहा जेकी पढ़ाई हूंदी आहे उहा थोरी मुश्किल थी वेंदी आहे ऐं उहे ई शइ अगरि असां घरु वेठे पंहिंजनि सां गॾु कंदा आहियूं त असांजे लाइ आसान थी वेंदी आहे जीअं की पहिले जॾहिं असां नए नए में ॿार खे स्कूल मोकिलिंदा आहियूं त मनु मनु कंदो आहे की अलाए ॿार स्कूल वञी पाईंदो की न जीअं की मां अगरि पंहिंजे लाइ ॿुधायां त जंहिं महिल मां नर्सरीअ में हूंदी हुअमि त कॾहिं कॾहिं मुंहिंजो पढ़ाईअ में मनु थोरो घटि लॻंदो हुओ

वार्तालाप थिए कुझु जानपहचान थिए तेसि तक लॻंदो हुओ की स्कूल थोरो घटि सम्झ में अचे पोइ धीरे धीरे जीअं स्कूल वियासीं उते नयूं नयूं साहेड़ियूं ठहियूं नए नए माण्हुनि सां ॻाल्हाइण थियो पोइ लॻंदो हुओ की न स्कूल बि सुठो आहे मज़ो अचे थो पियो त उहा ई पोइ धीरे धीरे वरी उहो सिलसिलो अॻिते वधियो वरी मां उन खां पोइ वरी क्लास जे धीरे धीरे अॻिते वधियासीं नर्सरी पोइ केजी वन केजी टू जीअं जीअं धीरे धीरे अॻिते वधियासीं थोरा थोरा जीअं टीचर थी वियूं हुतां जा ॿार थी विया कुझु पंहिंजा पंहिंजा थी विया मतिलब की सहिलियूं वहिलियूं मिली वियूं हुते त पोइ पढ़ाईअ में मनु लॻंदो हुओ सुठो लॻंदो हुओ पढ़ण लॻंदो हा इहे चएसि मतिलब की पढ़ाई सम्झ में अचे थी उतां जो माहौल बि सुठो आहे मस्तु दोस्त वोस्त ठही विया आहिनि हाणे पढ़ाईअ में मनु लॻे थो पियो सुठो लॻे थो पोइ धीरे धीरे मतिलब की मां उन ई स्कूल मां दर्जे अठे तक पहुतासीं अठे खां पोइ वरी छा थियो की जीअं पढ़ाई हूंदी आहे कुझु सब्जेक्ट अञा वधि मतिलब की हिकु तरह सां वधी विया ऐं ॿियो त जेको उन्हनि जो स्लेबस हुओ उहो बि थोरो अञा ज़्यादा वधी वियो त उहे पोइ लॻंदो हुओ की जेको साइंस आहे न विज्ञान विषय में मुंहिंजो मनु घटि थो लॻे पियो ॿियूं ॿियो सभु विषय त जेके हूंदा आहे उहे मूंखे सम्झ में वरी बि ईंदा हुआ पर जेको विज्ञान आहे इन में मुंहिंजो मनु थोरो घटि लॻंदो हुओ लॻंदो हुओ की इहो सब्जेक्ट त हुजे आहे त मां अञा सुठे सां अञा सुठे सां उन शइ जी तयारी करे करे ऐं अञा सुठा माक्स आणे पाया पर पोइ धीरे धीरे मां सोचियमि की न इहो बि हिकु विषय आहे इन ते बि मूंखे पंहिंजी सुठे सां माक्सनि लाइ तयारी करिणी आहे पोइ धीरे धीरे मां पढ़ंदी हुअमि उन खां पोइ वरी ॾहें तक मां सुठे सां पढ़ियमि पर किथे न किथे मूंखे लॻंदो की विज्ञान जे चकर में मुंहिंजा माक्स थोरा घटि आहियां छो की मुंहिंजो हुन में रूचि घटि हूंदी पर पोइ वरी यारहों ॿारहों त मां सुठे सां पढ़ियमि छो की मां उन में सब्जेक्ट खयमि कॉमर्स कॉमर्स में मुंहिंजो मनु लॻंदो हुओ उन में जेकी टई सब्जेक्ट हुआ बहीखाता थी विया या पोइ अकाउंट्स थी वई इकोनॉमिक्स थी वई बी एस टी थी वई पोइ उन में मुंहिंजो मनु लॻंदो हुओ पोइ धीरे धीरे जीअं बि हूंदो हुओ मां उन सब्जेक्ट खे पढ़ंदी हुअमि ऐं मुंहिंजो मनु सुठो लॻंदो हुओ पढ़ाईअ में ॿारहें में आहिनि जो इन में मुंहिंजो माक्स बि सुठो आहियां पोइ मां धीरे धीरे कॉलेज में वियमि असां कॉलेज में वियासीं कॉलेज जो हिकु सालु असां एग्ज़ाम ॾिनोसीं असांजो हिकु सालु एग्ज़ाम सुठो वियो असां मस्त सां एग्ज़ाम ॾिनोसीं ऐं कॉलेज बि मां क्योकि पढ़ाई इलैवंथ ट्वैल्थ सुठे सां थी वई यारहें ॿारहें मां सुठे सां कयमि त उन चकर में मूंखे कुझु स्कॉलरशिप वग़ैराह बि मिली हुई त मुंहिंजो पढ़ाईअ में मनु सुठो लॻियो पहिरे सालु सुठो एग़्जाम ॾिनोसीं अञा असां पहिरे साल जो एग्ज़ाम ॾिनोसीं ॿिए साल असां परी ॿिए साल बि सुठे सां पढ़ियासीं जीअं एग्ज़ाम अचणु वारा त इहा एग्ज़ाम खां कुझु ॾींहुं पहिरे ई छा थियो कोरोना अची वियो असांजे एग्ज़ाम जी डेट आइ लॻभॻि उन खां महिनो खनि पहिले ई

पोइ असां धीरे धीरे छा कईसीं असां ॿिए साल बि लॻभॻि पूरी तयारी कइसीं की एग्ज़ाम्स थींदा एग्ज़ाम अॼु न थींदा काल्ह थींदा काल्ह न थींदा पणीअ थींदा ईअ अ हा न न कंदे कंदे ऐं समय निकिरी वियो पोइ आख़िर चइनि की न तव्हांजो तव्हांजो न सैकेंड ईयर जा एग्ज़ाम न थींदव उन जा जेके माक्स हूंदव उहे तव्हांखे तव्हांखे तव्हां जेको पिछले सालु जीअं तव्हां तयारी कई अथव जीअं तव्हांजा माक्स आयव उन जे अनुसार तव्हांखे मिली वेंदा असां चयोसीं ठीकु आहे वरी इन जे करे असां टे साल जी पढ़ाई घटि कइसीं की अॼु बि कोरोना त अञा बि आहे अञा जेको सो वधंदो वञे पियो ॾींहुं पोइ ॾींहुं त अञा असांखे लॻे पियो कि असांजा बि जेके फाइनल ईयर जा एग्ज़ाम आहिनि उहे उहे सुठे सां मतिलब की नथी पाइनि त त असां तयारी न कई त तयारी थोरी बहुत घटि मथे कइसीं की थी थो सघे पियो एग्ज़ाम थियनि ॿी थी थो सघे न बि थियनि त असां ने छा कयोसीं जेकी पंहिंजी थोरी तयारी हुई न एग्ज़ाम्स जी उहो घटि मथे कइसीं पर वरी असांखे आख़िर में चयोनि की न तव्हांजा तव्हांजा भले ई ॿिए साल जा सैकेंड ईयर जा एग्ज़ाम न थिया अथव पर फाइनल एग्ज़ फाइनल ईयर जा तव्हांजा एग्ज़ाम त थींदा ई थींदा ऐं उ उहे त क्योकि कॾहिं अॼु तक इहा न थियो आहे असां हेॾनि सालनि खां मतिलबु जेके असांजी टीचर्स चवनि पिया असां पढ़ाईंदा आहियूं असां पहिले कॾहिं न ॿुधो आहे की कोई बि वॾो वॾो वॾे खां वॾो कारण हुजे की फाइनल ईयर वारनि जा एग्ज़ाम न थिया हुजनि त तव्हां पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजी तयारी कयो पोइ असांखे न चइजो की असांखे ॿुधायोसीं न असां तव्हांखे पहिले ॿुधाए त सघूं पिया की फाइनल ईयर वारनि जा जेके एग्ज़ाम आहिनि उहे त थींदा ई थींदा आहिनि असां चयोसीं ठीक़ु आहे असां वरी जीअं तीअं चवनि पिया की महिनो खनि विझु त महिने खनि खां पोइ एग्ज़ाम थींदा असां महिनो खनि सुठे सां पढ़ाई कइसीं ॾींहुं राति हिकु करे मस्ती करे की असांखे पतो की फाइनल ईयर जी जेकी मार्कशीट हूंदी आहे उहो त असांखे हमेशा कमु ईंदी त असां बि मस्त सां पढ़ाई कइसीं पर पोइ वरी उन में बि ईअं ई थियो की एग्ज़ाम अॼु न थींदा काल्ह थींदा ईअं कंदे कंदे पोइ आख़िर चयोनि की न कोरोना वधी वियो आहे तव्हांजा फाइनल ईयर जा एग्ज़ाम बि न थींदा आख़िर पोइ उन जो त फाइनल ईयर जे एग्ज़ाम जो टाइमटेबल बि अची वियो पोइ कैंसिल कयनि की न थींदा असां बि चयोसीं की हाणे असां पूरी तयारी त कई आहे हाणे ठीकु आहे छॾियोसीं हाणे छा कयूं आहे कोरोना हुओ कंहिं हथ में त हुओ न कोई ॻाल्हि असां बि चयोसीं ठीकु आहे पोइ धीरे धीरे वरी उहो दौरु निकितो वरी मां सोचियमि की मां हाणे थी कयां पई कॉलेज में सुठा माक्स आहियां पर हुन भई जेको पहिरे ईयर जा माक्स हुआ उन जे अकॉर्डिंग ॿिए ईयर ऐं टे ईयर जा माक्स मूंखे मिलिया आहिनि मां सोचियमि की हाणे न मां इहे कयां थी कोई अहिड़े एग्ज़ाम जी तयारी थी कयां पई जंहिंमें की अॻिते हली मूंखे थोरी बहुत सफ़लता मिले ऐं मुंहिंजो करियर थोरो सेट थिए उन खां पोइ वरी मां बैंकिंग जी पढ़ाई चालू कयूं